हॅलो आं किदें गो आं हॅलो तें सायकल जाय आसलीं व्हडली रेट कितलो आहा कमी करून जावपा ना कमी करूंन जावची ना हजार कशी जायना जातली

गियराची खंयची विदावट गियर आं गियर कशी गियराची गियराची कमी करून दिवपा जायना व्हडल्या ती जाय दिता जाता जाल्यार दी व्हडली ती दिसा धा हजाराची सात हजारांक जायना कशी जायना आतां डबल सिटकूय येता आतां सिंगल सीट येता हें बंद कर मुगो सिंगल सिटाची जाय ना जाल्या सातशी ना सातशी रुपये सात हजार जातलें जायना कशें किदें म्हणोन जातलें जातलें लास्ट हांव साडे सात दितां हय सात लास्ट म्हटल्या हांयेंन साडे सात साडे सात हय लास्ट आट हजार ताच्या वयरय ना सकयलय ना दिता जाल्यार दी नाल्या दवर आट हजारांक ला तें भाडें म्हाका आनी चार जाय म्हाका येवपा वोचपा चार लागता न्हू म्हाजें म्हाजें येवपा वाचपाचें बाडें जाय न्ही म्हाका आट हजार लास्ट फायनल ना ना सा आट हजार जाता तशें जायना जाल्यार मागीर हांव दुसरे कडे पोयता तशें कांय ना तीन सायकली खंय सादी सायकल पांच हजारांक येता सादी किदें येतली कामांय सारकें खोबोर आहा म्हाका कशें आसता तें आसा जाल्या आसा नाका जाल्या नाका हांव आसा बरें सांगलें ना ना ना आट हजार फिक्स हांव तितलें हाडूंकत ना आट हजार हाडलें

साडे आटा म्हटल्यार घरा हाडून पावोपा जाय सायकल हय हय घरा हाडून पावोवपाचें सारकी पळोवन फाल्यां पळोवपा येता हांव मागीर हाडटा पयलीं पोरन्या पयलीं दिली जाल्यार मागीर सायकल हांव कितें करूं फाल्यां येता बरें ओके डन